कोची लगिल हाँ लो सर नमस्ते

बोल रहे हैं हमारे बच्चे का तिलक है आप आपका मछली का दुकान है मेरे बेटे का तिलक है मेरे बेटे का तिलक है हमें रोहू का मछली चाहिए अच्छा रैया रहने चाहिए ठीक हे कहाँ पर है दुकान ता आपको ना नगद चाहिए कि पेमेट चाहिए ठीक है हम पेमेट देंगें हमें अच्छा माल मिलना चाहिए हमारे बच्चे का तिलक है ये इज्जत का सवाल है ठीक है हमारे हमें ताजी मछली चाहिए ठीक पचास पचास किलो ठीक है ठीक है पचास किलो का मैं ऑर्डर दूँ डिस्काउंट्स उसमें कुछ मिलेगा ठीक है मछली हमको ताजी चाहिए थी ना परसो चाहेगा ठीक है दो दो बजे के करीब में दिन में हाँ तो दो बजे तक मतलब हमें चाहिए मतलब मिल जाएगा ना ठीक हम आएँगे ले जाएँगे

कोई खराबी नहीं रहना चाहिए नहीं तो हम नहीं लेंगें आपका ठीक है आएँगे ले जाएँगे ठीक

हाँ हमारा तिलक है इज्जत का सवाल है कोई ऐसा होना चाहिए ठीक

ठीक है नमस्ते